असांजे सिंधी समाज जे हज़ारे ई साले जे इतिहास में ॾाढा मिठा रीति रिवाज़ ठही विया आहिनि जॾहिं नओं ॿार कंहिं परिवार में जन्मु थींदो आहे उनजो त जन्म खां पोइ छहे ॾींहं ते हिकिड़ो त्यौहार कंदा आहिनि रीति रिवाज़ु आहे उनखे चइबो आहे छठी त उन ॾींहं ॿार जो नालो ठहंदो आहे ऐं उनजी जन्मपत्री बि ठहंदी आहे ॿामण खे घुराए वेंदो आहे पूॼा पाठ थींदी आहे रीति रिवाज़ जे अनुसार ऐं परिवार जनि सिंधी भॼन ऐं मिठा गाना गाए करे उन ॾींहं खे मनाईंदा आहिनि ऐं उनखां पोइ जॾहिं ॿार अठे ॾहें महीने जो थी वेंदो आहे त उनजो मुंडन थींदो आहे त उन मुंडन जे ॾींहुं जॾहिं ॿार जा वार लहींदा आहिनि त उन ॾींहुं दान पुञ बि थींदो आहे वरी ॿामण खे बि घुराईंदा आहिनि उन ॾींहं ऐं ॿामण जंहिं खे बि दान ॾींदा आहिनि दक्षिणा ॾींदा आहिनि विशेष पूॼा थींदी आहे माइटनि खे सुठा सुठा खाधा खाइण लाइ ॾींदा आहिनि ऐं उन इनजे अलावा साल में जेके बि त्यौहार ईंदा आहिनि होली ॾियारी चेटी चंड राम नवमी ऐं ॿार जे साल जे पहले साल में हूंदा आहिनि उहे उन्हनि खे बि सुठे नमूने स्पेशल तरीक़े सां विशेष तरीक़े सां मल्हाए वेंदो आहे